میرے شہر سے آلموسٹ ون تھرٹی یا ہنڈریڈ کلو میٹر اراؤنڈ ایک ہل اسٹیشن ہے جسے ساپوتارہ کہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی چیلنجنگ راستہ ہے وہ میرے لیے کیونکہ بائک سے جانا ہے اور دوسری بات راستے جو ہیں راستے انڈیا میں اتنے اچھے اتنے بہتر اتنے اسپیشئس اتنے ہائی کوالیٹی کے ہوتے نہیں ہیں اور دوسرا ہل اسٹیشن وہاں پر دو الگ الگ طریقے کی گھاٹ ہے اس میں ایک دم سی ٹرن ہیں اور ہائیٹ پر ہے مطلب اوپر چڑھنا پڑتا ہے بائک کو چلاتے ہوئے اور سب کچھ بہتر رہا تو ٹھیک ہے اور اگر بارش مل گئی تو پھر کوئی بات پھر تو جان ہے کی جہان ہے ایک طرف پہاڑ ہے ایک طرف کھائی ہے ایک طرف گاڑی پھسلنے کا ڈر رہتا ہے کیچڑ کی وجہ سے تو بہت ہی چیلنجنگ رستہ ہوتا ہے وہاں پر جانے کے لیے بہت لمبا نہیں ہے وہ گھاٹ جو ہے لیکن دو پانچ کلو میٹر پانچ کلومیٹر مینمم ہے وہ اگر پانچ کلو میٹر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب ون وے ہے سامنے سے گاڑی آتی ہے لیفٹ ہینڈ پر چٹانیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے کبھی بھی لینڈ سلائڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گاڑی سکڈ ہو گئی سکڈ ہو کر نیچے بہت بڑی ویلی کھائی ہوتی ہے اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہے بہت ہی چیلنجنگ اور بہت ہی ٹرننگ اور بہت ہی ٹوسٹنگ روڈ ہے وہ تو مجھے سب سے زیادہ چیلنجنگ راستہ ابھی تک تو وہی لگا ہے اس کے علاوہ اور اتنا جاننے کا کوئی انوبھو نہیں ہوا جتنے توی بہت سارے ہائی ویز بن گئے ہیں ٹو بائی ٹو فور بائی فور لیکن جہاں پر یہ سنگل روڈ ہے اور جہاں پر یہ گھاٹ ہوتے ہیں جہاں پر یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے